جی ہمارے دور میں جو دادا دادی ہمارے تھے والد صاحب تھے سب کی تعلیم جو ہے ایک ہی اصل تو یہ ہے کہ ہمارے دادا حضور ہمارے دنیا میں آنے کے بعد تو چلے گئے گذر گئے تھے دادی حضور تھیں وہ بھی تعلیم یافتہ دین کے اعتبار سے تھیں قرآن وغیرہ پڑھ لیتی تھیں اور اردو وغیرہ آتی تھی ان کو تعلیم یافتہ تھیں دین کی سمجھ تھی انہیں اور جو ہمارے والد صاحب تھے ماشاء اللہ جو وہ بھی پڑھے لکھے تھے اور جو ہے انہوں نے بھی خوب اچھے سے ہمیں سرا سرایا سمجھایا اور تعلیم یافتہ بنایا اور اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے دین کی دنیا کی طور سے ہم کو سکھانے کی کوشش کری سمجھانے کی کوشش کری جس سے جو ہے آج کی زندگی ہماری آنے والی جو ہے بہتر ہو اور ہر آنے والے دن یہی چاہتے ہیں